بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسکول میں سکھائی جاتی ہیں اسکولوں میں بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے دی جائے کہ بچوں کے اندر جو ہے پڑھائی لکھائی کے ساتھ جو ہے پڑھائی لکھائی کے ساتھ جو ہے اس کو فن کی بھی ضرورت ہوتی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کڑھائی کی بنائی کی گھریلو کام کی کھانے پکانے کی بھی بچیوں کو ضرورت پڑتی ہے اس کو بھی سکھانے کا ٹیچر لوگ کوشش کریں اور یہ فن بچوں کے اندر ہونی چاہیے ماں باپ جو سکھاتے ہیں وہ تو سکھاتے ہی سکھاتے ہیں کیوں کہ آدھے اسکول میں ہی وقت گزر جاتا ہے لیکن جو وقت بچا رہتا ہے تو وہ گھر کے اندر آ کر کے جو ہے اس کے ٹاسک میں اس کے یہ میں وہ میں سب میں اس کا گزر جاتا ہے لڑکوں کا لڑکوں کا بھی اس طرح کا فن ہونا چاہیے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کا وہ گاڑیوں کا فن بھی ہونا چاہیے بڑھئی کا بھی فن ہونا چاہیے کسی اور چیز کوئی ہنر ہونا چاہیے کہ اگر نوکری نہیں ملی تو اس کو اپنے فن کی وجہ سے کچھ کام کا کاج کر لے گا جو کہ اس کی زندگی بسر کٹ جائے گی